दुद दुदवाची खीर उकड्या तांदळाची भाकडी सोजी पेडे जिलेबी खाजें फेणोऱ्यो चकरी दोश दोदोल नेवरी बिबिका शंकर पाळी मुगाचे लाडू उकडे तांदळाचे लाडू आलेबेले येल्लापे बुलिना खाजूर शेवया खीर पुरण पोळी तानळाची खीर मुगाचें कण मणगाणें बाकरवाडी गोड फोव गुलाब जाम रसगुल्ला कुळ्यांची कापां सोयेची कापां शिरो हलवो गाजराचो हलवो साकर भात केळ्याचो हलवो पेरांचो हलवो रबडी बर्फी बियां लाडू बेसन लाडू रवा लाडू साबूदणाची खिचडी पंचकात सत्व कसा कसठ पातोळ्यो गोडशें